नोंथांनि सिगाङाव आं बुङो आंनि आं थांखिया जाहैबाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय फोरानाय उन्दैनिफ्राय फोरोंबोबाय फेदेरबोबाय फोलावबोबाय दा फिसाफोरनि सायाव आंहा बहुद थांखि दङ गिदिर गिदिर मिजिंथिनाय दङ आरो मा फिसाफोरखौ दा माबागासिनो दङ आङो फोरोंगासिनो दङ फोरागासिन दङ नाजागासिनो दङ नाजानायनि सायावसै दा फिसाफोरखौ फिसाफोरनि थांखिया माब्ला जाफुंहैगोन आं बेखौ सानगासिनो आरो आरो नाजागासिनो आरो फिसाफ्रा फरायगासिनो नाजागासिनो जेखौ मावदों जेखौ सानदों जेखौ थांखिखौ नाजागासिनो दङ बे थांखिखौ नाजागासिनो दङ फिसाफ्रा आंनि थांखियाबो फिसाफोरनि सायावनोसै फिसाफोरखौ मोजां खालामनो सानदों मोजां मिजिंथिनो सानदों मोजां खालामनो सानदों ओंखायनो आङो फिसाफोरखौ बिराद नाजागासिनो दङ आरो आं फिसाफोरखौ बिराद मोजां जाजानो लुबैदों आरो फिसा गेदेरफ्राबो मोजां जाखाबायानो आरो फिसा उन्दै उन्दैफोरखौबो आङो बिनि गाहायनि दुइसिन दुइसिनफोरखौबो मोजां जाजानो लुबैदों आङो बेनो बेनो आंनि थांखिया आंनि नाजानाया बेनो आरो आंनि फिसाफ्रा मोजां जानांगौ मोजाङै नाजानायजों मोजाङै साक्सेसफुल जानांगौ बेनो आरो आंनि साननाया आरो आंनि फिसाफ्रा मोजां जानांगौ मोजाङै बिसिनि थांखिफ्रा जाफुंसार जानांगौ आरो बिसिनि फिसाफोरनि साननाय हनाय गासिबो जाफुंसार जानांगौ आरो बिसिनि माबायानो थांखि बिसिनि साननायफ्रा गासिबो जाफुंसार जाजोबनांगौ आरो दा फिसाफ्रा नाजागासिनो दङ बे थांखिया जाफुंब्लासो आंनि गोसोआ बहुद गोजोननाय फैगोन आरो सानथि मोनगोन मोजां मोनगोन आरो आं फिसाफोरनि थांखिया जाफुंसार जायोब्ला बिराद गोजोननाय फैगोन आङो मोजां जागोन जोंनि न'खरा मोजां जालांनो सेस्था खालामब्लाबो दासिमबो जों जेबो खालामनो हायाखै नालाय फिसाफ्रानो दाबो थांखिफोरखौनो जाफुंसार खालामनो हायाखै नालाय बेनि थाखायनो आं दा फिसाफ्रा नाजागासिनो दङ आं बेखौनो दा बुंनानै बेवनो दा दोनथ'नाय जाबाय